ویسے تو آپ کو پتا ہی ہے ایسے دِلی میں سبھی جگہ کے لوگ آ کر رہتے ہیں تو وہ اپنی اپنی الگ الگ زبانیں بولتے ہیں وہ اپنے گھروں میں ہی بولتے ہیں موسٹلی جیسے ہندی ہو گیا کونکنی ہو گیا پنجابی ہو گیا بنگالی اُڑیہ تامل یہ ساری زبانیں چونکہ دِلی کو منی انڈیا کہا جاتا ہے دِلی جو ہے وہ راجدھانی ہے پورے انڈیا کا دِل ہے اور یہاں پر جگہ جگہ سے لوگ آتے ہیں تو وہ اپنے اپنے لینگویج اپنے ساتھ لے کر آتے ہیں جو وہ اپنی فیملی کے اندر ہی بولتے ہیں یا اپنے ریلیٹیوز وغیرہ جو اُن کے یہاں رہتے ہیں اُن سے آپس میں بات کرتے ہیں تو وہ اِسی لینگویج میں بات کرتے ہیں باقی دِلی میں تو سبھی طرح کے لوگ رہتے ہیں تو وہ اپنے مکس اپ بھاشا کا یوز کرتے ہیں